पेडे जलेबी खाजें फेनऱ्यो चकली दोश दोदोल नेवऱ्यो बिबिका शंकर पाळयो मुगाचेर लाडू उकडे तांदळाचें लाडू आलें बेलें ठेपला बुलीना काजून मोदक शेवयो शिरो केक मस्का पाव डार्क चॉकलेट म्होंव शिरो मणगाणें भाकर रव्याची केक